औ नोंहा दमासिनि मा मा बानायखोबाल जानायफोरखौलाय नोंसिनासो गोथाव जासिगोनहाय

जोंना होय खुनुरुखुम फिथा जोसानि फिथा बानायबाय खोनादों औ ए र' जोंहानो बानायग्रोगासिनो आमफ्राय आंहा नै माबा दासो फिथा बानायगासिनो दङ फिथायानो बानायब्लाबो जाया जाया जागासिनो आमफ्राय औ र' आमफ्राय नै मेरला मानसि दङ जानो फैदों दमासिनि दा फिथा सावखांनानै माबा आर थावनि सिथाव बानायदों आमफ्राय बे मा एन्थाब बानायदों आमफ्राय मा सिबिंनि बानायदों बिदिनो मोजां मोजां बारा मोजां जायासैहाय जोंना बारा थावनाय नङादां ए दे दा नायनि सोलाबोब्ला थांगोन आमफ्राय नोंहालाय फैया आमफ्राय आलासि फैबाय बायदों नामा नोंसिनाव अबेनि आयौ बिजिनिनि ए आंलाय बिजिनिनिसो फैदों नंदोंहाय आयौ मेरला बिजामादै नालाय नोंना जि फैयो आंना फैथ'आखै आंना लोगोफ्रासो फैलायगासिनो जानो ए र' जोंहाबो फैगोन ए होनब्लालाय आराम बिथै बिखा जानांसिगोन हाय उमुग उमुगमोनखौ बिसोरखौ लोगो लानानै ज' फैदो जोंनाव दा आंबो दा थांनोसै एसे मानसिफोरखौ माबाग्रोनो आं बुजायग्रोनो र' आलासि दंफैयोना

माबाफ्रानो जाया जाया जाथारदोंहाय फिथायानो नानायआसो जायासै नामा दै खम जादों दां औ दा नाफिननोसो नागिरदों आङो आमफ्राय आंहा नोंहा मायाव हमदों फिथाखौलाय

ए आंहाबो बेवनो आंहाबो कुकार खर'आव हमदों साहा थानिजों बेनो थाब थाब जायो ना एसेब्लाबो दमासिनि नामै ओरैनो एसे एसे बानायबाय आरो औ दे होनब्लालाय दा फैदो दे दे दोनदो